हाँ अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक मैंने एक स्केच ड्रॉ किया था उसकी उसके बनाने के बाद मुझे उसका अर्थ समझ में आया जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्केच बनाया था मैंने एक लड़की का स्केच बनाया था उस स्कैच में उस लड़की के बाल खुले हुए थे और ओ उसको गहरे तरीके से ध्यान लगाकर मेरे को देखने के बाद यह पता लगा कि वह बच्ची कुछ सोच रही थी वेह कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी और उसके बाद मुझे ये समझ में आया वह जो बच्ची थी वह बड़ी अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी और मुझे उसको देखने के बाद उसका अर्थ यही समझ में आया कि वह बच्ची कुछ कहना चाह रही थी और इसके हमें यही पता लगता है कि हमें हमारे मन में जो बात होती हैं हमें वो बात बोल देनी चहिए मन में नहीं रखना चाहिए